हेल'

सोरमोनलाय नों सोरमोन हेल' नों सोरमोन हो

ए आफेल दं आंगुर दं मा मा नांगौ नोंनोलाय बिसिबां केजिनि लांनो नोंलाय आसि थाखा केजि आसि आफेला आसि थाखा आंगुरा साथि थाखा फ'वा आंगुरा साथि थाखा फ'वा लाङो ना लाङा होथ होथ आं खमायनो हानाय नङा लस जायो आंहा लस जायो आं हरनो हानाय नङा आङो थाइबा हरगोन थाइबा थाइबाल'खमायगोन आङो थाइबा आं खमायनो हानाय नङा दाम गोसा दस्रानिफ्रायसो बायस'नानै लाबोयो आङो जाया जाया आंहा दस्रानिफ्रायसो बायस'ना लाबोदों बिसिबांबा लांगोन नोंलाय

साथि थाखा जानाय नोङा आङो आंनो साथि थाखानि लाबोदों मालाथो लांफैनो थाइबासो खमायगोन आं थाइबाल' बारा खमाया आङो आं खमायनो हाया दे दोनदो दे